हमारे यहाँ शादी जो है बहुत धर्म के रीति रीवाज से होता है तो हमारे यहाँ कोई देवी देवता की पूजा नहीं करते लेकिन हाँ एक आस्था है जिनके माध्यम से आज हम सभी लोग स्वतंत्र हैं और यह जो हमें बोल रहा हूँ उन्हीं की आजादी है नहीं तो हमें बोलने पर भी हमारे ये पाबंदी लगी हुई थी तो शादी विवाह में हमारे यहाँ सबसे पहले जैसे बारात जाती है तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे सबसे संविधान के रचयिता जिन्होंने विश्व को एक आवाज दी और सबको अधिकार दिया उनकी पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग बच्चे को ले जाते हैं उनके माध्यम से माल्यार्पण कराते हैं माल्यार्पण के बाद वहाँ तीसरा पंचशील होता है और तीसरा पंचशील करने के बाद लोग महिलाएँ वहाँ से नाचती गाती वो अपना आती घर आती हैं अपने तैयारी में लग जाती हैं तैयारी करते करते वो अपने आराध्य देव को पूजने के बाद खान पीन में लग जाती है सभी बाराती अपना तैयारी करते हैं क्योंकि उस दिन रिश्तेदारों की संख्या ज़्यादा होती है दूर दराज से लोग आते हैं और खुशी का माहौल होता है तो बारात जब जाती है और बारात जब पहुँच गई लड़की के यहाँ लड़की पक्ष की तरफ से आव भगत होता है स्वागत होता है और शादी विवाह बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से ही होता है जिसमें एक मंडप सजाया जाता है बहुत खूबसूरत लगता है हाँ कोई है आचार्य के माध्यम से वर और वधू दोनों मंच पे बैठते हैं और आचार्य अपने ढंग से शादी की शुरुआत तीक्ष्ण पंचशील से करता है और उसमें भगवान बुद्ध की जो आदेश और उपदेश हैं उनको बताता है और धर्म की बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है धर्म क्या है उसके बारे में बताता है और सबको ये पूछते बजाते सब लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं और इसके बाद चूँकि वर और वधु को प्रतिज्ञाएँ कराई जाती हैं ओ प्रतिज्ञा में ही अपने एक दूसरे को हो जाने की दशा में सभी लोग आशीर्वाद देते हैं इसके बाद मंच पर ही दोनों बच्चों को बैठाया जाता है और राजा की तरह बैठते हैं वो आचार्य भी रहता है आचार्य बारी बारी से वर पक्ष और ये कन्या पक्ष से आशीर्वाद दिलवाता है धीरे धीरे ये काम समाप्त होता है